ग्रामीण ज़मीन का जैसे ग्रामीण ज़मीन का जैसे हो क्षेत्र क्षेत्र में किसानों का ज़मीन जो है वो ज़मीन के लिए जैसे अमीन को लाना पड़ा ज़मीन नपाए और वो नपाने के बाद वो बताया ज़मीन मेरा यहाँ से है वहाँ से है वही हम लोग का किसानी में है ज़मीन जथा की संपत्ति जो है वो बहुत हेरा फेरी में भी रहता है ज़मीन कोई ज़मीन क्लीर भी रहती है उसके लिए कटरा जाइए और कागज़ बनाइए सरकार का सब नहीं बनाए तो सरकार की संपत्ति हो जाएगी कागज़ पत्र सब ओके ज़मीन की रहना चाहिए ज़मीन का कागज़ नहीं है तो ज़मीन आपकी नहीं है नाम के लिए आप ही जोत रहे हैं वो संविधान सरकारें करेंगी सरकार से नहीं हुआ तो उसके पास जाइए ज़मीन नपाइए ज़मीन नपाने के बाद ज़मीन के कागज़ बनाइए और जोड़िए वो कागज़ बनने के बाद ही ज़मीन की कोई व्यवस्था हो सकती है ज़मीन का नहीं हो कागज़ है तो ज़मीन आपकी नहीं है और उस में भी ज़मीन के लिए पंचायत माने पंचायत बैठाइए उस पंचायत के थ्रू ज़मीन आपका होगा तो जमीन आपका ही है उसका पेपर बन जाएगा और जैसे वक़ील हो गया जज हो गया वो सब उनका फ़ैसला करेगा जो कागज़ जैसे हमारे पिता जी के नाम से है वो ट्रांसफरम अपना नाम से कराएंगे तब जा कर मेरा ज़मीन होगी ज़मीन तो हमारी ही है मगर ज़मीन के लिए सरकार बहुत ज़ोर भोड़ करते हैं जो आपकी संपत्ति है तो आप अपनी व्यवस्था से कीजिए ज़मीन की और ज़मीन भी ठीक से रखिए अधिकारी अधिक से अधिक ज़मीन की देख भाल कर करते हैं और ज़मीन का बहुत ग्रामीन से चलते हैं और ज़मीन जो है ज़मीन ठीक है व्यवस्था से है